मैं मैं बचपन में किताब पढ़ा करता था इसका नाम था अकबर बीरबल की नोंक झोंक वो किताब बहुत सी मज़ेदार कहानियाँ कविताएं थी उसमें बहुत प्रकार की कविता जैसे अकबर को एक अकबर राजा था उसका उसका सहायक बीरबल था अकर बीरबल से बेहुदा मतलब बहुत सी अलग अलग प्रकार की बातें पूछते रहते थे हंसी मज़ाक की तरह तो उसमें बहुत सी प्रकार की कविता थी एक बार अकबर बीरबल से की है कि तुम बताओ हमारे गाँव में कितने आँख वाले हैं और कितने अंधे तो बीरबल ने बोला ठीक है तो ठीक है कितने आँख वाले है कितने अंधे बीरबल बोला हमारे गाँव में आँख वालों की अपेक्षा अंधे अधिक है तो इस बात से अकबर ग़ुस्सा हो गए और बोले तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि हमारे राज्य में आँख वालों की अपेक्षा अंधे अधिक है तो बीरबल बोले मैं कह नहीं रहा हूँ यह सिद्ध भी कर सकता हूँ तो बोले हाँ सिद्ध करो तो बीरबल एक जगह रोड प जूता सीते हुए बैठ गए और जूता सीने लगे तो इधर उधर से बहुत सी व्यक्ति आते बीरबल को जूता सीते देख कर पूछे कि बीरबल ये क्या कर रहे हो और जितने भी ये पूछे बीरबल ये क्या कर रहे हो उसका नाम बीरबल ने अंधे में रखा और जितने ये पूछे बीरबल तुम जूते क्यों सी रहे हो उसका नाम आँख वाले में रखा इतने में वहाँ से राज राजा अकबर अपने सवारी के साथ आए दिखे अकबर ने बीरबल से पूछा बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो तो बीरबल ने अकबर राजा अकबर का भी नाम अंधों में शामिल कर दिया कर दिया दूसरे दिन दरबार में हाज़िर हाज़िर हुआ बीरबल दरबार में हाज़िर हुआ अकबर ने पूछा बताओ हमारे राज्य में कितने अंधे और कितने आँख वाले बीरबल बोला सरदार हमारे गाँव में बोला था मैं अभी बोल रहा हूँ आँख वाले की अपेक्षा अंधे अधिक है तो बताओ तो बीरबल ने राजा को सब से पहला नाम अकबर राजा का ही था तो अकबर राजा इस पर ग़ुस्सा हो गए बोले ये कैसे मैं तुझे अंधे कैसे लगा तो बीरबल ने बोला मैं कल जुते रोड पर जूता सी रहा था और आप को देखते हुए देखा कि मैं जूता सी रहा हूँ देखते हुए भी आपने पूछा बीरबल आप तुम क्या कर रहे हो इसका मतलब आप अंधे आप ही तरह जिस जिस ने मुझ से पूछा कि बीरबल तुम क्या कर रहे हो उसका नाम मैं अंधे में लिखा और जो ये पूछा कि तुम जुते क्यों सिल रहे हो उसका नाम आँख वाले ही लिखा ये सुन कर अकबर बहुत हँसे और हमें भी एक कहानी बहुत अच्छी लगी और बहुत हंसी लगी आपको भी ये सुन कर बहुत हंसी लगेगी मेरा ये पूर्ण विश्वास है